मुंहिंजी वॾी में वॾी ताक़त कम्यूनीकेशन डीप थिंकिंग ऐं अंडरस्टैंडिंग आहिनि हुन जे अलावा मुंहिंजियूं जो कमज़ोरियूं आहिनि मूंखे जाम जल्दी गुसो अची वेंदो आहे हुन जे अलावा मां माण्हुनि खे हिकु अलॻि नज़रिए सां ॾिसंदो आहियां जीअं त अगरि कोई माण्हू पंहिंजे समाज जे ज़रिए ॻाल्हाए थो त मां हुन खे हिक ॿिए पर्स्पेक्टिव सां बि ॾिसंदो आहियां